ہاں کہانیاں لکھنے پہ اصل میں نے دیکھا اپنے استاد کو کہ اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں تاکہ بچوں کو دلچسپی ہوتی ہے کہانیاں سن کر لکھ کر اور اس طرح سے اور ہمیں بھی پسند ہے یہ کہانیاں لکھیں تاکہ اس سے دلچسپی بچوں کو ہو اور لوگوں کو دیکھا کہ اس کو زیادہ پڑھتے ہیں اسی طرح سے موبائل میں میں کبھی کوئی مضمون لکھتا ہوں اس میں بھی کئی مضمونوں کو اکٹھا کر کے لکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے اور لوگ اس سے متاثر ہوں اور زیادہ ہم اردو کو فوقیت دیتے ہیں اور اردو کا استعمال کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اردو کو استعمال کریں